राजस्थान में हेल्थ केयर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा तरीके से किया जा रहा है यहाँ पर जितने भी केयर इस्कीम्स हैं वो आम लोगों तक आसानी से पहुँचाई जा रही हैं और उनको नि शुल्क तरह से सेवाएँ दी जा रही हैं बल्कि अगर कोई व्यक्ति के पास कोई उसकी बीमारी है और उसको उस बीमारी के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं तो उसे घर जाकर भी उसका निवारण किया जा रहा है और ये राजस्थान में बहुत ही अच्छे लेवल पर किया जा रहा काम है इसमें नईं नईं मशीनें नईं नईं सुविधाएँ ओर नए डॉक्टर की भर्तियाँ बहुत चीज़ें को लेकर साथ में काम किया जा रहा है और इसमें मुख्यत अपन ने देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में जितने भी तरह के लोग या मरीज़ आते हैं उनकी साफ़ सफ़ाई का बहुत ही अच्छा ध्यान रखा जा रहा है और साथ में उनके स्वास्थ्य की देखभाल भी बहुत ही बेहतर तरीके से की जा रही है